हॅलो आगे आमठाण कशी दिला एक वन केजी पांयशी रुपया आवय थींगा सवाय मेयटाय मगे तूं आनी कितको रेट सांगोत गे पांयशी रुपयानी पांयशी रुपय न्हू हांय पयर घेयलो ती म्हाका दोनशांग बोरी मेळ्ळ्या आनी सांग आनी कितें आहा हें सुके बांगडे के केश दिता दोनशी रुपया पांच आवय खुंयसा फॉरॅनरा साव हिंगां लंडन साव हाळ्ळ्या कित् त्यो यें भांगरा म्हारोगू आ केस्सो रेट सांगताय तुमी शी आम गोरिबांनी कित खावपाचें शी शंबरा म्हाक सो घाल मा मा कांय पळ्ळो ना म्हाक सो घाल चोय आंव नाल्या दुसरे कडे घेवन येतोलो पयल् सांगता पांचू पांच बी कांय नाका सो आनी म्हाका दोन दोन दोनशी कोर हेका मिरसांगे आनी आमटाण कितली कितली आसा कमी म्हाका तुंकोडे येता हांव तूं खोबोन्ना आनी आमटाण कितें कोत्ता बेगी सांग वोगोत जाता आमटाण हलो आम आमटाण आवय शी तूंय कित् इम्पोर्ट कोन हाळ्ळ्यो कित् गे भायर सावन आवय शी मगे केजी वन केजी धा कील बोरेले म्हळ्या तूं सोदां धुंयता रा बोरें म्हळ्यारी केसो हाट्टा सारकी बोरी म्हळ्या हयी हांव आसा तुको जायत कामांग येता म्हाका रिजनेबल जायें सोगलें तुक खोबोर आ तुंकोडे एक येता सोद्दां आनी म्हाक बोंबील जायी आ एक कील बोंबील जायी बोंबील कितल्याची आवय शी पांयशी रुपया कर च बरें आ मायी येता पॅक कोन दोर सोगलें बरें